हाँ हाँ है दूल्हन ब्यूटी पार्लर यहीं पास में ही है आपके क्या करवाना है अच्छा छा हाँ तो फ़ा पाँच सौ है अब देखिए क्वालटी पर है की आप कराना कौनसा चाहती हैं पपाया का गोल्ड का कौनसा तो आइए उ कर ऐसे बात नहीं है कर देंगे

हाँ ठीक है तो आइए कर देंगे अभी लेकिन थोड़ा वेट करिएगा हम आपको और और कुछ हाँ दो दस मिनट बाद आइएगा हाँ आइए कम करके कर देंगे ना आपका कर देंगे चार सौ में अभी भी ज़्यादा लगता है नई उसमें थोड़ी न हो पाएगा फेसिअल का अलग बाल का अलग उसका तो एक हज़ार हाँ क्योंकि क्रीम आता है फ़िर उसको स्टेट करना फ़िर मोड़ना सब लग तो जाता है लेकिन आप अब अब इतना फेसिअल भी कराएँगे और बाल भी मुड़वाएँगे तो कर देंगे अरे नहीं नहीं दूसरे दूसरे में नहीं जाना है आपको हम सब कर देंगे आप आइए तो सही अब देखिए हाँ तो कर देंगे आप को चार सौ वह फ़िर इसको भी कर देंगे सात आठ सौ में अभी भी महँगा है कित पाँच सौ में इस टाइम तो बहुत बहुत ज़्यादा है यह ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ऐसे पाँच सौ में कौन करेगा चलिए अच्छा ठीक है देखती हूँ अच्छा हाँ चलिए च अच्छा कर देंगे आप इतना कह रही हैं तो कर देंगे अरे नहीं नहीं बहुत अछ एकदम चमकने लगेगा आप ही शादी में दिखेंगी बस सब लोग आप ही को देखेंगे ऐसा कर देंगे बहुत अच्छा है आप तो जानती ही नहीं है मेरा ब्यूटी पार्लर नाम नहीं सुने हैं चलिए ठीक है तब आइए ठीक ठीक